जब में छोटी थी तब से ही ड्रॉइंग करना में शुरू कर दी थी मेरे माँ बाप बोलते है ऐसे मतलब यह क्यों हमेशा दीवार पर नीचे में ड्रॉइंग करती रहती हूँ मुझे बहुत बार गाली भी पड़ी है कि त्यूं क्यों तुम इतना मतलब वह ख़राब हो जाता है न वह जगह तो मुझे गाली देते है लेकिन मेरे रुची तो यही पर है न ड्रॉइंग करने पर तो मुझे एक ट्यूसन मतलब भेजा गया कि तुम ड्रॉइंग सीखो कि ड्रॉइंग क्या है ड्रॉइंग में केसे होता है तो मेरे बाप माँ माँ बाप वह मुझे मतलब ट्यूसन की शिक्षा दी तो मैंने ड्रॉइंग करना शुरू करी तो मुझे ड्रॉइंग अच्छा लगा मैंने जा मतलब प्रैक्टिस भी की ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरा ड्रॉइंग बहुत अच्छे अच्छे से मतलब हो पाया और में बहुत बार बहुत वह कुछ मतलब प्रतियोगिता पर गरी गई हूँ जिसकी वजह से मेरे परिवार को बहुत मतलब अच्छा लगता है मैं वहाँ से कुछ पैसे भी लाती हूँ अगर मेरे हिसाब से अगर हम भारत की बात करें राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़े जो चित्रकला कलाकार है वह वह राजा रवि वर्मा है क्योंकि वह जो छोटे थे वह इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे मतलब चित्र करते हैं उनको मैं उनको बारे में क्या बताऊँ वह जो हमारे दैनंदिन जीवन है उसके बारे में ही वह सारे चित्र मतलब वह कागज़ को प्रक्रिया को चित्र के रु माध्यम से वह मतलब आपको दर्शा देते हैं एसे ही रवि वर्मा मतलब राजा रवि वर्मा होते थे लेकिन अगर हम कला की बात करें राजा रवि वर्मा की तो बहुत सारे मतलब अच्छे लगते है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगती है वह मोनालिसा है जो मोनालिसा जो पेंटिग है वह बहुत मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वह जो बनाने वाला जो वह न मोनालिसा जो बनाया हुआ है जो कलाकार ने वह कोई साधारण वुयक्ति नहीं है वह ए मतलब एक वक़्त में वह बहुत वह मैत मतलब जो गणितज्ञ है वह ओप्टिक्स एक वैज्ञानिक है वह एक कलाकार है उन किस माने सात वह बहुत सारे ज्ञान का अधिकार है तो मुझे लगता है वह मतलब उनकी जो कलाकारी है उनके जीवन के मतलब मस्त कलाकारी जो है वह मोनालिसा वह मुझे बहुत अच्छी लगती है